हमरा आओरके गाममे मतलब हर बहुत चीजके सुभिस्ता भै गेलै यानी कि ऑटो भै गेलै रिक्शा भै गेलै आओर किछु भै गेलै मतलब कतहु मतलब जाइ छिए ने तऽ जाइ छिए तऽ ऑटोएसे चलि जाइ छिए या रिक्शेसे चलि जाइ छिए बेसी जे रहै छै तऽ ओहिमे तऽ बाइक रहै छै ओहोसे चलि जाइ छिए नहि तऽ ओकरा जकरा बाइक नहि रहै छै ओ तऽ साइकिलो आओरसे चलि जाइ छै आओर दूर दूर दूर जब जेनाइ छै तऽ ओहिमे मतलब टेम्पू पकड़िके जाइ छिए ऑटो पकड़िके जाइ छिए आओर ओहिठाम जाएके या जादा दूर जाके रहै छै तऽ बससे चलि जाइ छिए या बाहरे जाएके रहै छै घुमे फिरै ले जाएके रहै छै तऽ जाइ छिए तऽ ओतए ट्रेन रहै छै आओर ओतए जाइ छिए तऽ ओतए बस छै तऽ ऑटोसे जाइ छिए आओर ओतए उतरै छिए उतरि जाइ छिए तऽ ट्रेन पकड़ि लै छिए ओहोसे जाइ छिए ने तैँ कि बाहरे पटने जाना छै या दिल्लिए जेनाइ छै तऽ मतलब दोसर गाड़ीसे चलि जाइ छिए बस आओरसे चलि जाइ छिए ट्रेनसे चलि जाइ छिए गाम घरमे मतलब मार्केट आओर जाइ छिए तऽ मतलब ऑटोसे जाइ छिए या तऽ बाइकसे जाइ छिए नहि तऽ मतलब थोड़ा दूर रहै छै तऽ मतलब हरेक चीजके मतलब सुभिस्ता आब भै गेलैए ऑटोए छै कि टेम्पुए छै बस छै मतलब हर कोइ चीजसे मतलब जाइ छिए हमरा तऽ चलि जाइ छिए बाहर मतलब लम्बा सफरमे जेनाइ छै तऽ चलि जाइ छै बस आओरसे जाइ छिए बससे चलि जाइ छिए आओर बससे जाइ छिए तऽ बसोसे जाइ छिए उतरै छिए मतलब दूर बाहर किछु जेनाइ छै मतलब कोनो इमरजेन्सी भै गेलैए इमरजेन्सी भै गेलै तऽ चलि जाइ छिए ट्रेन आओरसे चलि जाइ छिए वएहसब रहै छिए गाममे गाममे रहै छिए मतलब एन्ने ओन्ने जाइ छिए मतलब लगपासमे जाइ छिए तऽ मतलब ऑटोए तॉटोएसे चलि जाइ छिए दूरमे मतलब जाएके रहै छै तऽ बस आओरसे चलि जाइ छिए मतलब हरेक चीजके मतलब आब सुभिस्ता भै गेलैए पहिले नहि रहै एतना चीजके सुभिस्ता मतलब हरेक चीजके आब सुभिस्ता भेलै गाममे बसे चलै छै बस चलै छै ट्रेन चलै छै टेम्पू चलै छै अपना लोकके घर घर बाइक भै गेलै साइकिल भै गेलै आब तऽ साइकिलसे कम थोड़ा बहुत चलै छै लेकिन बाइकसे चलै छै कोनो इमरजेन्सी रहै छै तऽ गाड़ीसे मतलब टाइमसे जे जाइ छै लेट लागि जाइ छै तऽ बाइकेसे चलि जाइ छै इमरजेन्सी रहै छै तऽ इएह सबसे हमरा आओरके जाइ छिए हमरा आओरके गाममे मतलब हरेक चीजके सुभिस्ता आब भै गेलैए सबकिछुके बसके ऑटोके मतलब सबकिछुके भै गेलै बाहरे हमरा आओरके जेनाइ छै दूर सफर जेनाइ छै तऽ बससे चलि जाइ छिए बससे जाइ छिए घुमि फिरिके चलि आबै छिए आओर ई एन्ने ओन्ने रहै छै तऽ थोड़ा दूर जेनाइ रहै छै तऽ बाइकेसे चलि जाइ छिए आब साइकिलसे के जाइ छै साइकिलसे तऽ आब नहि जाइ छै साइकिलके तऽ आब कम बहुत चढ़ै छै आब तऽ बाइकसे जाइ छै हरेक चीजके सुभिस्ता अपना भै गेलैए